उत्तर परदेस में शिक्षा व्यवस्था सबसे ही निचले स्तर पर सबसे निच सबसे ही निचले स्थल पर चल रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार है सबसे ज़्यादा जी एस टी लगाई है तो शिक्षा पर लगाई है जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसके अपेक्षा अन्य अदर कंट्री जो है सबसे बड़ा सबसे अच्छी कंट्री जो है यूक्रेन वहाँ से शिक्षा व्यवस्था जो है कि बहुत ही हाई लेवल पर हाई लेवल कि अथॉरटी दी गई है और जी एस टी बिल्कुल नहीं लगी हुई उस पर और उत्तर प्रदेश कि जो बात कही उत्तर प्रदेश कि जो बात है तो मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी को मुख मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी जी को ये बात समझनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जी एस टी बच्चे देंगे तो कैसे शिक्षा का लाभ ले पाएंगे जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस की और पुलिस की बी एस एफ की सी आर पी एफ की रेलवे कि एयर फ़ोर्स की नेवी कि तो उनके लिए न कोई सरकारी इश्क़ न कोई सरकारी कॉलेज है न न कोई सरकारी सी कोचिंग्स है कोचिंग्स है न इंस्टिट्यूट है जहाँ वो फ़्री ऑफ कोस्ट पढ़ सकें और अपने सी अपनी इग्ज़ामनेसन अपनी इग्जाम कि अच्छी से तैयारी कर सकें प्राइवेट सन प्राइवेट समास प्राइवेट संस्था है तो ज़्यादातर फ़ीस बहुत हाई लेवल है महीने का जो फ़ीस है दो हजार तीन हजार रुपये ऐसे लग रहा है और बाहर रूम लेकर पढ़ना पड़ता है तो सही सारी टीम में रूम लेंगे उसका अलग से खर्चा पड़ता है तो एक आम आदमी जो है जो कि किसान जो कि किसान कि घर से रिलेटेड है वो शिक्षा जो कि हासिल नहीं कर पड़ता है शिक्षा पूरे पूरे अच्छे ढंग से आसिर पूरे अच्छे ढंग से आसील नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी उतनी इनकम नहीं होती है कि वो बाहर रह कर रूम ले और अपनी बुक्स कॉपी किताब बुक्स कॉपी किताब ले और बड़े से बड़े कोचिंग में दाखिला ले कर उसकी फ़ीस अच्छे से ओ टाइम टाइम पर भर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सकें उससे ज़्यादा तो वो बर्डेन में रहता है कि नौकरी कर लें पाइवेट ही कर लें छोटी मोटी कोई जॉब कर लें

तो हमारे आप से कहने का मतलब ये है कि हमारे होने वाले सरकार को या ओ इस टाइम जो मौजूद है शिक्षा पर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको इंस्टिट्यूट बनवाना चाहिए सरकारी गवर में सरकारी इंस्टिट्यूट बनाना चाहिए कोचिंग बनवाना चाहिए जहाँ वो फ्री ऑफ कोस्ट बच्चे तैयारी कर सकें तभी जब दे जब राज्य का विकास होगा तब देश का विकास होगा और विकास के लिए शिक्षा जो बहुत जरूरी है नहीं तो नहीं तो बस आरक्षण देने से कुछ नहीं होगा जो जो जिसकी नौकरियों मिलता आ रहा है जो ओ बी सी बच जो उसी कास्ट के बच्चे हैं उनको आरक्षण मिलता है जो जेनेरल कास्ट के बच्चे हैं उनको आरक्षण भी नहीं मिलता है शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो किसी को एक सामान देना चाहिए एक समान एक समान महान महा एक समान मानना चाहिए तो फ्री तब तो ये हमारा स्वयं अधिकार है किस गोर्मेंट हमको शिक्षा देने के लिए जल्द से जल्द अच्छी कोचिंग और इंस्टिट्यूट का व्यवस्था करें और इसी बातों को कह कर अपनी बा हम अपनी बात को अस्पष्ट रूप से वाणी को इतना विराम करते हैं